एल पी जी गैस से खाना बनाते समय किचन के जो खिड़की दरवाज़े हैं हमेशा खुले रहना चाहिए ताकि अगर गैस का रिसाव हो तो आराम से बाहर जा सके ऐसी स्तिथि में सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि अपना रेगुलेटर खुला तो नहीं है इसकी जानकारी आराम से लगाई जा सकती है की उसमें बदबू तो नहीं आ रही है गएस की अगर गएस की बदबू आ रही है तो तुरंत उसको बंद करके थोड़ी देर वेट करना चाहिए ताकि पूरी गएस निकल जाए और इधर हम एक से रेगुलेटर चालू करने के पश्चात एक हाथ से बटन चालू कर दूसरे हाथ से तुरंत माचिस या लाइटर की सहायता से गएस चालू करें ताकि गएस को खुला पहले चालू करके उसका वेट ना करें जिससे की खतरा होने की संभावना अधिक हो और अगर धोखे से खुला रह जाए तो ऐसी स्तिथि में सबके दिया या लाइट जो भी जल रहा है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए इस प्रकार की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है और काम होने के पश्चात गएस का रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए